देखिऔ चुनाव चुनावके दौरान हमरा सबके जे सामना करऽ पड़ैया बहुत दिक्कत होइया बहुत दिक्कतके समाना करऽ पड़ैया कहबै किआ की सब दिक्कत अइ जेना तऽ पञ्चायत चुनावमे ततेक लोक ठाढ़ भऽ जाइत छथिन मुखिआ सब सरपञ्च सब वार्ड सब केओ भैया रहैत छथिन केओ चाचा रहैत छथिन केओ बाबा रहैत छथिन समाजके लोकनि रहैत छथिन सब तऽ समाजेके लोक छथिन केओ घरसँ ठाढ़ भऽ जाइत छथिन मजबूरी आबि जाइत छै जे किनका दिऔन किनका भोट दिअ सही चुनाओ नहि भऽ पबैत छै सही लोग चुनाओ नहि कऽ पबैया जत्र कुत्र अपन अपन मतदान कऽ दय छथिन लोक हमरा सबकेँ बहुत दिक्कत होइया गाँव घरके जे चुनाओ होइत छै पञ्चायत चुनाओ ओहिमे बड दिक्कतके सामना करऽ पड़ैत छै हल्ला गुल्ला बूथ पर बहुत जादे होइत छै कभी कभी एहनो होइत छै जे संभावना भऽ जाइत छै मारि पीटके लेकिन मारि पीट बहुत कम जगह होइया लेकिन हमरा सबके जे चुनाओमे सम्पर्क जे दिक्कत होइया से आब किनका भोट दिऔन चाचाके दिऔन कि बाबाके दिऔन कि भैयाके दिऔन वार्डमे दश दश गो बीस बीस गो ठाढ़ भऽ जाइत छथिन जिनका मन होइत छनि सेहे ठाढ़ भऽ जाइत छथिन जे हम केकरासँ कम छी ठीक छै अहाँ केकरासँ कम छी से बात नहि छै समाज अहाँके चुनैया कि नहि चुनैया अहाँ पहि ले ओकर फील्ड बनऽ दिऔ से चीज नहि देखिके एकाएक नोमिनेशन करबाबैत छथिन तेकरा बादमे दौड़ैत छथिन भोटके लेल भोट हमरा दिअ हम किनका दिऔन मजबूरी रहैत छै बड दिक्कतके सामना करऽ पड़ैत छै एतेक दिक्कत होइत छै जेकर किछु किछु वर्णन नहि कयल जा सकैया किछु लोग जहन भोट देबऽ जाइत छथिन तऽ किछु लोककेँ मतदाता सूचीमे नाम नहि रहैत छनि बिना उम्रो बला लोग सब पहुँच जाइत छथिन तऽ ओहि कालमे बवाल होइत छै बवाल होबऽ के चाही जायजके लेल केओ बजैत छै जहन कोनो गोटे नाजायज करैत छथिन आ हो हल्ला करैत छथिन तऽ ओहिमे मारि दङ्गाके संभावना बनि जाइत छै बड दिक्कत होइत छै सुरक्षा नहि भेट पबैत छै गाँव पर पञ्चायत चुनाओमे सुरक्षात यदि भेटै तऽ हल्ला गुल्ला नहि होयत मतदान छै अहाँ किनका देबनि ई मतपेटीमे मतदान छै पेटीमे दान करऽ के चीज छै ओहिके लेल लोग पाछू पड़ल रहैत छथिन जे हमरा नहि भोट दैया हमरा ई आदमी नहि अइ हमरा साथ बहुत तरहके दिक्कतके सामना करऽ पड़ैत छै ई अपन आदमी छल ई अपन आदमी अइ ई हमरा साथमे नहि छथिन ई हमरा भोट नहि दै छथि बहुत रङ्गके सामना करऽ पड़ैत छै दिक्कतके एहि लऽ कऽ पञ्चायत चुनाओके दौरान बहुत दिक्कत होइया सङ्केतमे संसाधन हन्गामा हन्गामा तऽ होयबे करैत छै सुरक्षाके कोनो दिक नहि छै पर सुरक्षाकर्मी एकदम बैसल रहैत छथिन चुपचाप सुरक्षाकर्मी कतहुँ सुरक्षा नहि दऽ पबैत छथिन पञ्चायत चुनाओमे जगह जगह बूथ रहैत छै जगह जगह हल्ला शोर गुल होइत छै हंगामा होइत छै ई सब चीज समाजमे देखऽके लिए जे मिलैया तऽ बड़ा अप्रिय लगैया ई अप्रिय भाषा अप्रिय भाषाके किछु लोग प्रयोग कऽ दै छथिन ई नहि बुझैत छथिन जे पञ्चायतमे हमरे माँ छथि हमरे बहिन छथि हमरे दादी छथि हमरे फुआ छथि हमर सब किछु छथि हमर समाज शांति बनाब शान्ति बनयबाक हमर काज अइ शान्ति बनाकऽ यदि पञ्चायत चुनाओ होइया तऽ नीक लागत लेकिन एहिठाम पञ्चायत चुनाओमे तऽ शान्तिके कोनो बाते नहि अइ संसाधन कोनो तरहके संसाधन नहि अइ आब पाँव पैदल लोग चलैत छथिन आ पाँव पैदल बूथ पर जाइत छथिन दू दू किलोमीटर तीन तीन किलोमीटर बूथ पर पाँव पैदल लोग चलिके जाइत छथि ओहिठमा जाके अपन अपन मत दय छथिन तेकरा मत देलाके बाबजूदो लोग हंगामा कऽ पबैत छथिन पञ्चायत चुनाओमे ई सब चीज सुरक्षाके लेल हम कहब जे मैथिली भाषाके दौरान मैथिली भाषा जहाँ तक ई पहुँचैत हुअ अपन मिथिला वासी अपन सुरक्षा बनयबाक अपन समाज अपन काज अपने खुद सुरक्षा बनाउ प्रशासनके तरह अहाँकेँ सुरक्षा प्रशासनके तरफसँ कोनो सुरक्षा नहि मिल पाबि सकैया पञ्चायत चुनाओमे